حالیہ برسوں میں سیاحت میں اضافہ ہوا ہے کیوں کہ ہمارے اس دور میں سیاحت کرنے کے لیے بہت سی مشینیں آ گئی ہیں جوکہ ہمارا وقت بچا دیتی ہیں جیسے کہ ٹرین اب لمبی دوری کے لیے ہے جو کہ ہمارا سفر کو آسان اور بہت ہی کم کر دیتی ہے جیسے کہ پہلے کے برسوں میں لمبا سفر گاڑیوں سے ہوتا تھا لیکن اب لوگ ٹرین سے کر رہے ہیں یا تو ہوائی جہاز سے اور ٹرین پہلے کی جو ٹرین تھیں وہ بہت دھیمی دھیمی چلتی تھیں اب کی ٹرین جو ہے بہت تیز ترین آ گئیں ہیں جیسے کہ وندے بھارت ایکسپریس بہت فاسٹ ٹرین ہے بلٹ ٹرین بہت فاسٹ بہت تیز ہے جوکہ می گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کرا دیتی ہے اور بہت سہولیت ہے اس میں